हँ पूर्णियामे मतलब बहुत किछु संसाधन छै जइसेमे पूर्णियामे मतलब विद्या टेक्नोलॉजी कॉलेज छै जहाँसँ मतलब यहाँपर बहुत सारा स्टूडेन्ट छै मतलब हजारो स्टूडेन्ट छै जकरासँ यहाँसँ मतलब बी सी ए बी बी ए बी टेक करिकऽ मतलब बहुत हर जगह अपना अपना कैरियरमे मतलब आगे आगे बढ़ै छै यहाँसँ ही ओकरो बाद पूर्णियामे एक कालीबाड़ी मन्दिर छै जहाँ कि सबसंँ शक्तिशाली काली माँ छै जहाँपर हर जगह मतलब पूर्णियामे हर कोइ बाहरसँ दूर दूरसँ पूजा करैलए आबै छै पूर्णियामे हवाइअड्डा बनैवला छै पहिले तऽ नहि रहै बट यहाँ बनैवला छै जकरासँ मतलब बावन एकड़ जमीन ओकरामे लगी रहलऽ छै आओर पूर्णियामे मतलब जे छै से हमलोगनी कॉलेज जे छै गाछ वृक्ष मतलब कटि गेलै ओकरा फेरसँ हमरा कभी अगर गाछके लगाए के मौका मिलै छै एन एस एस द्वारा मतलब गाछ आबै छै जकरासँ हमरा नी रोडके बगलमे या फेर फील्ड रोड साइड साइड गाछके मतलब रोपिकऽ ताकि मतलब कोइ प्रदूषण नहि फैलै मतलब ऑक्सीजन आबै मतलब स्वस्थ हर कोइ स्वस्थ रहै बीमारीसँ बचै आओर पूर्णियामे मतलब राइस मिल बहुत सारा अइसन अइसन फैक्ट्री बहुत सारा रेस्टोरेन्ट बहुत सारा मतलब ऐसा बहुत सारा जगह छै जहाँपर बगलमे इन्जीनियरिंग कॉलेज छै जहाँसँ भी स्टूडेन्ट पढ़ि लिखिकऽअपना कैरियरमे मतलब सफल भऽ रहलऽ छै बहुत दूर दूर तक यहाँसँ विद्याविहार कॉलेजसँ एक स्टूडेन्ट बी पी एस सी तैयारी निकालिकऽ आनलऽ छै यहाँसँ बहुत किछु मतलब पूर्णियामे मतलब बदलाव पहिले तऽ ओतना नहि रहै बट अभी बहुत कुछ चेन्ज हो गेलऽ छी बहुत अच्छा छै पूर्णिया